میرے بچپن کا کچھ یادگار کھیل ایسا ہے کہ جب میں آٹھ یا نو سال کی تھی میرے میرے سہیلی کے ساتھ میں چھینن چھانی کھیل رہی تھی تو اس کے گلے میں دوپٹہ تھا وہ میرے ہاتھ نہیں آنے کی وجہ سے میں نے اسے دوپٹے سے پکڑنا چاہا اور جیسے ہی دوپٹے کو میں نے کھینچا اس کے گلے پہ اسکریچ آ گیا جس سے وہ تماشہ بن گیا اسے چوٹ لگنے کی وجہ سے